मुंहिंजे घर में तुलसी आहे गुला जा फु फू मुंहिंजे घर में ॾाढो वॾो जीअं बाग थींदो आहे उहो आहे बाग़ीचो उने मां तुलसी उगाए रखी आहे गुलाब उगाए र गुलाब जा फ़ूल आहिनि जे टमाटार आहिनि उन्हनि जी भेल आहे जे लौकी आहे उन्हनि जी भेल लॻियलु आहे ॿियो घणेई घणेई तरहनि जूं भाॼियूं आहिनि जीअं मां घर में लॻाए रखियूं आहिनि जे टमाटा भिंडियूं लौकी ॿियो इन सभीनि जी भेलूं आहिनि गुलाब जा फ़ूल बि आहिनि गुलाब जा फुल ऐं पौधो पोइ पौधा बि आहिनि लॻियलु जे पंहिंजो मनी प्लांट आहे इन सां इन हिसाब सां मुंहिंजे घर में हिकु बाग़ीचो ठहियलु आहे सुठो